जि'यां तुसेंगी पता अस इत्थै बनान्ने गसैंतन बनान्ने अस डोगरे लोक होन्नें ते अस गसैतन बिच केह् केह् बनान्ने होन्ने ते केह् केह् रुट्टी खलान्ने लोकें गी एह् अस भगोआन दे नांऽ जग दिन्ने होने ते इक साढ़ा एह् गसैंतन आखदे इसी डोगरी ई डोगरी कल्चर आखदे न इसी साढ़े ते अस गसैंतन ई कोदरा लान्ने ते कोदरा पान्ने बगनियै च बगनी बनांदे रुट्टी बनांदे ते बगनियै च केह् केह् पांदे कोदरा पांदे ते ओह् पांदे कनक पांदे ते भी उसी काह्ड़दे ते ओह् काह्ड़ी काह्ड़ियै उसी अपने किट्ठे होई जंदे भगोआन दी एह् ऐ ते फ्ही अस रुट्टी बनान्ने रुट्टी दाल चौल अम्बल बबरू साग ढोड्डा सबकिश लान्ने ते भी लोकें ई प्रसाद खलान्ने अस इ'यां माता वैष्णो कश रौह्न्ने ते माता वैष्णो भी इत्थै अस माता वैष्णो ते इत्थै नौ ते नराते होंदे ते साढ़े डोगरा कल्चर ऐ ते इत्थै भी अस माता वैष्णो उत्थै साढ़े इत्थै गुनी ग्हार बावा जित्तो ऐ ते उन्ने माता नै पानी बावा जित्तो नै पानी मंगेआ की के उत्थै पानी निंहा ते पानी मंगदे गै की बावा जित्तो होर नेईं रेह् ते भी उंदे नांऽ दे अज्ज उत्थै नाड़े लग्गे दे न ते लोक उत्थै जंदे शनान करने गी जंदे ते उत्थै मूनन बगैरा होंदे ते उत्थै जात्तर बी होंदी शैल ते उत्थै मेले लगदे न ते उत्थै बड़े शैल बड़ा बड्डा जग होंदा उत्थै मेले लगदे बड़े शैल ते इत्थै नौ माता वैष्णो बी ऐ इत्थै माता वैष्णो इत्थै की के बाह्रले लोक एह् बड़े मनदे न इत्थै माता वैष्णो गी ते माता वैष्णो गी बड़े मनदे बाह्रले लोक ते अस इत्थै नौ दिन माता दी पूजा करने होन्ने कि बस अस बड़े लोक माता दे माता दी इत्थै पूजा करने बड़े मनने अस इत्थै माता ई क्योंकि एह् साढ़े इत्थै माता दे चरणें च रौह्न्ने होन्ने अस ते ते साढ़े इत्थै ओह् करदे देवतें ई कालीबीर देवता तुसेंगी पता साढ़े डोगरें दा कालीबीर देवता बी ऐ ते अस इत्थै छिल्लु छिल्लु बगैरा दिन्ने होन्ने धाम बगैरा करने होन्ने ते छिल्लु देवते जि'यां साढ़े जात्तर होंदी लोकल लोकल लोकें दे ते जात्तर करने होन्ने इत्थै बगैरा जात्तरै च केह् रुट्टी बगैरा बनांदे प्रशाद चौल राजमांह् अम्बल कड़ाह पूड़ी बगैरा अस इत्थै देवतें दे चाढ़ने होन्ने आं संगलां देवी मल्लै दे उत्थै चाढ़ने होन्ने अस क्योंकि एह् साढ़े उत्थै डोगरें दा ते एह् साढ़े डोगरें दा कि इत्थै बाह्रलें लोकें च एह् नेईं मनदे हैन बाह्रले लोक की के अस डोगरी लोक होन्ने न ते एह् इत्थै साढ़े चलदे न ते जि'यां अस बावा सुरगल होई गेआ सुरगल बावे दे अस कड़ाह् पूड़ी चाढ़ने ते बावा सुरगल ई लोक जात्तर करांदे ते उत्थै बड़ा बड्डा भंडारा करदे प्रशाद चाढ़दे उत्थै ते कड़ाह् पूड़ी बगैरा कंजकां पुजदे न उत्थै जात्तर करदे सुरगल बावे दी ते इत्थै बड़े लोक कुसै जात्तर बी होंदी बड़े लोक कुसै दी जात्तर बी होंदी ते नचदे बगैरा क्योंकि एह् बाह्रले लोक नेईं मनदे हैन क्योंकि अस ग्रांईं लोक डोगरी बंदे न अस ते एह् तुसेंगी पता न की किन्ने बड़े न डोगरी बंदे न इत्थै डोगरी लोक इत्थै बड़ा किश करदे न इत्थै डोगरे लोक की एह् बाह्रले लोक न नेईं मनदे न ते डोगरे लोक गै मनदे एह् बाह्रले लोक इन्ना सुरगल बावे गी जां जां कालीबीर देवते गी नेईं मनदे हैन